हमर एकटा अपन एकटा सीक्रेट बुझियौ या जे तऽ हम सब सब्जिमे सब हम नहि जानै छै लेकिन हम इलाइची चुरि कऽ जरुर मिलबै छी पीसकऽ ओ हम मतलब ऊपरसँ सब्जी बनेलहुँ तहन कनिटा दए देलहुँ आओर काला मरीच से गोलमरीच जे कहै छियै तऽ मरीचोके प्रयोग हम करै छी आओर हमर जे बर छथि ओझाजी हुनका कनि चटपटा नीक लागै छनि ओहि दुआरे कनि मरीचके विशेष प्रयोग हम करै छी आओर हमर गुप्त इहा इलाइची छै आओर गरम मसाला हम यूज करै छी सब दिन आओर आर की कहू